مجھے گانا گانا بہت پسند ہے میں جہاں بھی جاتی ہوں گانا گاتی ہوں کیونکہ مجھے یہ سب کرنا بہت اچھا لگتا ہے میرے ہر گانے میں ایک جذبہ ہوتا ہے کیونکہ جس ٹائم میرا موڈ جیسا ہوتا ہے میں ویسا ہی گانا گاتی ہوں اور مجھے یہ گانا گا کر بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے کیونکہ اس میں اس میں میری فیلنگ ہوتی ہے اور دوسروں کو بھی بہت گانا بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ جس گانے میں بھی فیلنگ ہوتی ہے وہ گانا کافی زیادہ اچھا لگتا ہے اور اسے گانے کو دل سے گایا جاتا ہے اس لیے مجھے گانا گانا کافی پسند ہے